हेल' रिजाल्टफ्रानोथ'हाय नै जोंहा टंलायाव लानो होनदों नोंस्रानियालाय ए है कमार्स लागोननो माथो नोंस्राना बेसे थांदो पारसेन्टआलाय ए गैया जोंहानिया सेभेनटिलथार गैया फरायनायानो बेराद डाउन जादो ए ए अ अ कमार्सआवनो लानोसै जानो अ बेनथ' दा माखालामगोन जादों आंबो बेखोनथ' सानदों गोजानबो जायोना आरो थांलाय फैलायनो बिराद गोजान जायो ट्रेनजों थांनोबो अ पिजिफोरावनो दोनजागोन रोङा इसोरो मायाव रोंनोखाय दानि दानि गथ'फ्रा रोङानोखा बिमा बिफानि सायावनोसै औ देलाय एडमिसनफोरखौ माला लाहैगोन इखौ खबर माबादो हरब्लानो जाबाय अ जमा लोगो हमनानै खालामहैनोसै गावसोर क्लास अ थानायफोरखौ उनाव गावसोर माबानानै जमा रायज्लायफिननोसै दा एडमिसनखौ लानोसै अ जमा दोनगोन दे कमार्स लागोन जोंहाबो दे होमब्ला ओं दे